हॅलो संपदा ज्वेलर हॅलो म्हाजें नांव न्ही पवन हांव न्हू एक हार सोदतालो म्हजे बायलेक ना ना लग्नाची न्ही सालगिरा आसा आमच्या लग्नाची सो म्हज्या बायलेक न्हू हांव हें करूंक सोदतालो दिवूंक सोदतालो एक बरो सो हार तुमच्या कडेन कसले कसले हार आसा चांदिचें घेतलें जाल्यार बायल म्हाका थापटायतली सो म्हाका न्हू भांगराचे दी आं भांगराचें कशे रॅट कशी आहा तुमचें वीस हजार ग्राम आनी प्लॅटिनम आहा ते कहें तीस हजार लागता ह म्हाका प्लॅटिनमूच घेतल्यार बरें न्हू हांवें तूम तुमचें म्हणणें कितें आसा बायल खूश जातली न्हू प्लॅटिनम घेत जाल्यार बरें तर तूं तुमचें म्हाका शॉप सांगता खंय आहा तें सारकें म्हाका सारको एड्रस खबरना तुमचो तो हय हय थंय शॉप आसा न्ही ते त्या टायमींग कितें तुमच्या शॉपाचो तुमी कार्ड पॅमेण्ट घेता न्ही मॅम ओके हांव फाल्यां न्ही सकाळचो येतां सकाळचो येतां म्हाका सांज पर्यंत मेळटलें हय हांव कितें करता हांव न्ही फाल्यां सकाळी येता तुमकां सगळें सांगता आनी मागीर सांजचो वता तेन्ना न्हू हांव पीक करता जातलें न्हू तशें ना ना ना कस्टम नाका हय हय हां ओके देन हां ओके देन सकाळीं येता हांव हां बरें ओके थेंक्यू